मध्य प्रदेश के मुख्य उद्योग है चूना पत्थर काेयला पीतल दालें लोहा तांबा हीरा कपास और इस्टील मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो प्राकृतिक संसाधनों में संपन्न है पहले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव आया है बाज़ार के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश प्रवाह को भारत की अर्थव्यवस्था की शुरुआत मध्य प्रदेश से ही हुई है आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक निवेश मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ा है मध्य प्रदेश के लिए मुख्य केन्द्रित क्षेत्र एक आज गुना और रीवा है गुना और रीवा में सबसे ज़्यादा औद्योगिक धंधे है और जो तेज़ी से विकासशील अवस्था में हैं मध्य प्रदेश में निवेशकों को स्थान की कमी नहीं होती बुनियादी सुविधाओं में भी बहुत ही अच्छा प्रदेश है और तकनीकी सहयोग में मध्य प्रदेश का कोई तोड़ नहीं है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में जो हीरे मिलते हैं वो भारत की हीरे की उपज में लगभग पचास प्रतिशत की भूमिका निभाते हैं और वर्तमान समय में विभिन्न चरणों में एक सौ चार अरब मिलियन डॉलर लगभग निवेश मध्य प्रदेश में ही किया गया है राज्य में कपड़ा सिमेंट खाद्य सामग्री ओटोमोबाइल ओटो कोम्प्रेट फ़ार्मा जैसे बड़े बड़े उद्योग धंधे शुरू हैं एक मजबूत औद्योगिक नींव बन चुकी है राज्य में निवेश को आर्थिक करने के लिए मध्य प्रदेश संसाधनों से समृद्ध राज्य और केन्द्र केन्द्र के द्वारा चलाई गई कई नीतियाँ भी है मध्य प्रदेश के संसाधनों और निवेश के अवसरों के बारे में निवेशकों में जागरुकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशों की संग संगोठित का आयोजन करती है और हर साल मध्य प्रदेश में निवेशकों को बुलाने के लिए एक निवेशक फ़ेस्ट का भी शुभारंभ किया गया है जो इसी साल है जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जो युवा है उनको नौकरी रोज़गार के भी बहुत सारे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं औद्योगिक निवेश की सुविधा के लिए दो हज़ार इकतीस अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र उन्नीस विकास केन्द्र चार अधिसूचित वार्षिक क्षेत्र और बारह उत्पाद वरिष्ट औद्योगिक पार्क बने हैं भारत के राजनीति में भी मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत ही ख़ास रही है इसलिए मध्य प्रदेश में औद्योगिक धंधे कृषि पर ही संबंधित है ज़्यादातर हम कृषि और हीरे का व्यापार करते हैं हमारे यहाँ बैतुल ज़िले में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उपयोग किया जा ता है जिससे कि तेल बनता है और हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बिक्री में जो तेल होता है वो सोयाबीन का ही तेल है भारत के सोयाबीन की पूर्ति और हीरे की पूर्ति मध्य प्रदेश से ही होती है